کچھ عام چیلنج یا مسائل ہیں جن کا علی گڑھ ضلعے کے لوگ روزانہ سامنا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھا جائے تو یہاں پہ کافی زیادہ آوارہ کتّے ہیں ہر جگہ جس کی وجہ سے لوگ کہ لوگوں کی جان پہ بات آ جاتی ہے لوگ مر تک جاتے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ مر چُکے ہیں صرف آوارہ کتّوں کی وجہ سے اور کئی زخمی ہو گئے ہیں زخمی حالت میں جے این ایم سی پہنچے ہیں اور یہاں پہ ٹریفیک بھی بہت زیادہ لگ جاتا ہے سڑکوں پر اور گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہنا پڑتا ہے گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہنے کے بعد ہم جہاں کالج وغیرہ جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہچنے پہ ہمیں دیری ہو جاتی ہے ہمیں اتنی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے اور یہ اور مچھروں کا بہت مسئلہ ہے یہاں پہ یہاں پہ پانی بھر جاتا ہے جب بھی بارش ہوتی ہے تو سڑکوں پہ اتنا زیادہ پانی بھر جاتا ہے اتنا تو کہیں نہیں بھرتا ہوگا جتنا علی گڑھ میں بھر جاتا ہے تو یہ سارے چیلنج ہیں جن کا علی گڑھ والوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور رہنمائی سے مدد یہ مانگنا چاہتے ہیں ہم کہ وہ اِن سب مسئلوں کو مسئلے مسائلوں کو وہ ختم کریں وہ دیکھیں اُن کی جانچ پڑتال کریں اور اُس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد وہ اُن کو صحیح کریں تو جس سے کہ یہاں کی تھوڑے حالات سا تھوڑے حالات اور زیادہ اچھے ہوں